नै नों जारौआ माबा होनलाय खानाय सिनग्रा बिउथि फार्लारनि होनलाय नोंनि फार्लारनि नामा मा नाम औ रंजालिना थारमानि जोंहा न'आव प्रग्राम दंमोन नालाय जोंहा थारमानि मोनसे जेन'बा मा होनो बिदिखौ आद मंग्ला आरखि माबा ओ जोंनि आदैनि फिसाजोआ हाबा जानानै माबा होफैनाय आद मंगल बिनि फार्थिनि थाखाय आङो देलायजानो लुबैदोंमोन आरो ओमफ्राय खानाय स्टाइल बानाइजानो लुबैदोंमोन आरो आमफ्राय खानायखौथ' सिना आरखि माबा स्थ्रिख बानायगोन खानाय स्थ्रिख बानायनायाव औ औ माबा बानायगोन बोजागोन आरो ओहो बोजागोन आमफ्राय नों बिसिबां लायो फैसाखौ औ फास स' थाखा ना माथो बबावबा बबावबा फार्लाराव खम इसे खम मोनो नो दा फुजा सिजेनबो फैबाय इसे डिसकाउन्ट खालामनो हागोन नामा एकस' थाखा ल' डिसकाउन्ट खालामसै आयु होमबालाय आंहा फार्थिनि इसे एनै आरो माखासे देलायग्रा बायबावनांगौ नालाय ओंखायनो इसे खम लाबा मोजां जागौमोनदां थिन स'सो लाबा जायो आमफ्राय आङो मेक आपबो खालामजानो नागिरदोंमोन मेक आप खालामनायावलाय बेसेबां लागोन औ औ माबा खालामनाया मेक आप खालामनायाथ' आङो आइ ब्रुबो आइ ब्र' दा माबा माबि ओंखारबायना आइ ब्र' लागायनो सानदोंमोन आमफ्राय आसुगुर नखलिबो मोनो होनलाय दानि जुगाव बिखौबो लागायजानो सानदोंमोन पार्थिनि थाखायल' आरखि पार्थिनि दिनावल' आमफ्राय जेन'बा नोंनाव थांनोथ' आङो एसे उसुबिदा नों जोंनाव फैनो हागोन नामा टाइमखौ नायनानै फैदो नोङो आमफ्राय आंनि बारैनो मेरला आंनि लोगो आलासि फैगोनबो नालाय आंनि क्लास फ्रेन्दबो फैगोन माबा लोगो फैगोन आमफ्राय दा बिसोरबो देलाय जागोन नालाय साब्रै साबासो दा बिसोरबो खालामजाजोबगोन आरोखि आमफ्राय नोङो बेखायनो अननानै इसे नायनानै डिसकाउन्ट खालामनो माबादो दे नाजादो दे दे होमबा फैदो दे औ औ औ दे दे नै